हेलो हाँ बोलियै अपने सोना दोकानदार बोलय छियै हाँ एखन चाँदी सोना आर केना की छै

हूँ अभरी अभरीके सालमे कते सोना बेचलियै कते चाँदी बेचलियै कते की केना बतेबय तबने हूँ आओर चाँदी हूँ तऽ ठीके छै तऽ हम अहि दुआरेसँ नहि कहलियै से सीरियस बतेबय तबने

हूँ लगनमे कनि सस्ता महँगा रहबे ने करय छै आइ महँगा हो जेतय तऽ काल्हि सस्ता भए जेतय ठीके छै तब अइबय हम एक दिन तब जइ जइ दिन कहू आँय ठीके छै चलि एबै ने

तऽ हम तऽ हमरा लए के छै एगो सीकरी लेबय बुझलहो एगो चारि महला झुमका लेबय आओर एगो मतलब टीका लेबय एगो नथ लेबय मतलब हमरो छै तनि सोनो जेवर सभ बनबय बुझलहो ठीके ठीके छै तब तनि पैसाके इन्तजाम कए लै छियै तब हमे अइ तब हमे अइबो बुझलहो तनि हमरा लए बढ़िआँ बढ़िआँ डिजाइन रखिहैन हाँ तऽ ओहे डिजाइन हमहुँ लेबय ई बात नइ मतलब लेबय से तनि बढ़िआँ बढ़िआँ लेबय लगनमे तनि कहियौ दोसर जगह जेतय तऽ लगतइ हाँ डिजाइन बढ़िआँ छै बुझियौ हाँ तऽ आरो हाँ पायलो आर लएके छै हमरा तनि बिछिया आर लेबय बुझलहो तब ओकर बाद होतय तऽ ई सभ लेते हुए तब होतय तऽ एक दुगो हलुमानी आर लेबय चवन्नी आर लेबय लै लए हाँ तऽ लेबय नहि तऽ मतलब सभ अपन ठीक ढङ्गसँ कनिमे दाम ओम करबो तऽ हम तोरे दोकानसँ सभदिन लैत रहब बुझि गेलही हाँ ठीके छै सोनोके अच्छा लगहियो चाँदियोके अच्छा लगहियौ लगेबहो तब ने फेर हमहुँ एबौ तब फेर बढ़िआँ अगर देबहो तऽ दोसरोके लएकऽ अइबहो तऽ दोसरो लोग छै तेसरो लोग होतय प्रचार प्रसार एनाही ने होइ छै ठीके छै तऽ बढ़िआँ